हाँ मैडम बोलिए आपको क्या क्या सब्जी चाहिए है हाँ हाँ भैया हाँ हाँ मैडम सारी सब्जियाँ आपको हमारे पास फ्रेश ही मिलेगी आप बताइये आपको क्या क्या चाहिए अच्छा देख लीजिए मैडम ये गाजर हाँ गाजर मैम देखिए अभी गाजर है मैम पच्चीस रुपए किलो आप ले लीजिए देखिए देखिए ये रखी है गाजर हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छी हाँ अच्छी मीठी गाजर है फ्रेश है एकदम गाजर तो पैक कर दूँ आपको एक किलो गाजर ठीक है टमाटर है मैडम देखिए अभी टमाटर थोड़े मंहगे चल रहे हैं फिर भी आप चलिए आप ले लीजिए अस्सी रुपए किलो ले लीजिए ठीक है एक किलो टमाटर और और क्या चाहिए बताइए आलू आलू देख लीजिए आलू अभी पच्चीस रुपया किलो है कितना चाहिए आपको आलू हाँ ठीक है एक किलो आलू पैक कर देती हूँ और और भी और भी कुछ सब्जी देख लीजिए हरी सब्जियाँ हैं हमारे पास फूलगोबी मैम देखिए बिल्कुल फ्रेश है फूलगोबी फूलगोबी आप ले लीजिए पन्द्रह रुपए का एक फूल ले लीजिए नहीं नहीं सब्जियाँ मैडम बिल्कुल ताजी हैं आप बिल्कुल ताजी सब्जियाँ मिलेगी ये देखिए थोड़े बहुत निशान इन पर ऐसे पड़ जाते हैं इनको पैक करके लाते हैं ना हम बोरियों में भर कर लाते हैं तो वो बोरियों के निशान पड़ जाते हैं थोड़ी सी रगड़ जाती है बोरियों से तो इसलिए ऐसा थोड़ा सा ऐसा कलर हो जाता है बाकी फ्रेश हैं बिल्कुल सब्जियाँ आप इसको गर्म पानी में धोकर बना सकते है आराम से दस रुपए का एक फूल चलिए ठीक है मैडम ले लीजिए आप दस रुपए का एक फूल बटला ले लीजिए मैडम देखिए अभी हमारे पास ये बटला ताजा बटला है हाँ हाँ मैडम बटला मैडम मैंने मटर को ही बोला मैम हाँ ठीक हाँ ठीक है ठीक है मैडम मैं कर देती हूँ एक किलो आपको बटला भी पैक कर देती हूँ मतलब मटर पैक कर देती हूँ ठीक है और कुछ चाहिए मैडम देखिए सारी सब्जियाँ फ्रेश है आपको और कुछ चाहिए तो आप वो भी ले सकते है हाँ ठीक है मैं धनिया भी रख देती हूँ इसके साथ ठीक है तो आपको एक किलो गाजर एक किलो आलू एक किलो टमाटर एक गोबी और बटले दो दो फूल गोबी और एक किलो बटला मतलब मटर कितना करना है एक किलो कर दें आधा किलो ठीक है तो अब आधा किलो मटर तो मैं ये सारी चीज़ें पैक करवा देती हूँ हाँ और कुछ चाहिए आप सब्जी देख लीजिए सारी सब्जियाँ हमारे पास एकदम ताज़ी है फ्रेश है आपको और भी कुछ सब्जियाँ आपको चाहिए तो आप देख लो हाँ ठीक है मैं आपको बिल्कुल नीचे साइड नीचे से थोड़े से दूसरे फूल निकाल कर दिखा देती हूँ बाकी सारे फूल ताजे ही हैं तो वो थोड़े बंधे हुए आते हैं ना इस कारण वो ऐसे हो जाते हैं मैं आपको दूसरे दिखा देती हूँ आप वो देख लीजिए आपको वो जम रहा हो तो आप वो ले लो ये देखो मैडम देखो ये देखो ये दूसरे फूल मैंने निकाल दिए नीचे से फूल सारे अच्छे हैं कलर थोड़ा सा उनपे डार्क इसलिए लग जाता है वो बंधे हुए आते है ना आप इनको एक बार गर्म पानी से वॉश करोगे तो ये सारे बिल्कुल सफेद हो जायेंगे हाँ ठीक है ये दूसरे वाले ये दोनों पैक कर दूँ ठीक है ठीक है हाँ हाँ मैडम सारी सब्जियाँ बिल्कुल फ्रेश हैं आप एक बार ले जा कर देखिए आप फिर बार बार यहीं से सब्जियाँ लेंगी सारी सब्जियाँ बिल्कुल फ्रेश है ठीक है मैं आपको दूसरी और दिखा देती हूँ मटर ये देखो मटर मटर देखो बिल्कुल हरी है आपको ऊपर से ये ऐसी लग रही है अंदर से दाना अच्छा आपको हरा ही निकलेगा ठीक है नीचे से निकालकर तोल देती हूँ देखो मैडम ये तोल दी है देखो अब ये आपकी हुए हैं एक किलो गाजर हुई है आपकी पच्चीस रुपए की एक किलो टमाटर हुआ है पच्चीस वो एक किलो आलू हुआ है पच्चीस रुपए का हाँ और टमाटर हुआ है आपका अस्सी रुपए का हाँ और दो गोबी हुई है आपकी दस दस रुपए की लगायी है तो बीस रुपए तो गोबी के हुए हैं और आधा किलो आपका बटला है तो बटला आपका आधा किलो हुआ है पन्द्रह रुपए का ठीक है और कुछ चाहिए आपको सब्जी में हाँ ठीक है मैडम ये सारी सब्जी मैंने पैक कर दी है अब इनके पैसे दे दीजिए देखिए अस्सी रुपए का तो टमाटर है अस्सी और पच्चीस रुपए का वो है आलू तो नाइन्टी फाइव रूपया ये हो गया फिर पच्चीस रुपए का उसमें ये है क्या लिया था आपने गाजर पच्चीस रुपए का गाजर है आप एक काम करिए आप मुझे राउंड में राउंड फिगर दो सौ रूपया दे दीजिए सारी सब्जियों का हाँ हो जाएगा ना मैम फोनपे हो जाएगा हाँ मैडम देखिए ये क्यू आर हमारा ये यहाँ रखा हुआ है आप इसपे कर दीजिए स्कैन कर लीजिए

हाँ हाँ आ गया आ गया मैडम आ गया पेमेंट ये आपकी सब्जियाँ रखी है हाँ हाँ ठीक है मैडम हाँ हाँ रख दिया रख दिया धनिया रख दिया मैडम बिल्कुल हाँ ठीक